मां हिकु फ्रिज वरिती आहे हो फ्रिज में एतिरी मतिलबु आराम देह आहे कि बर्फ पाणे ई जमंदी आहे वरी जॾहिं असांखे ज़रूरत न हूंदी आहे त पाण ई निकिरी करे उन जो पाणी बाहिरि अची वेंदो आहे उन में हिकु ऐं बालटियुनि लॻल आहे उन में उहो बस असांखे कढी करे बाहिरि पाणी उछिलणो आहे ऐं मतिलबु स्पेस बि इलाही आहे ऐं उन में असांखे उन्हनि एतिरो डिस्काउंट ॾिनो त इलाही सुठी फ्रिज आहे एल जी जी आहे त उन में मतिलबु वॾी बि आहे ऐं मतिलबु लिमिट खां ओवर थधी न थींदी आहे जेतिरी लिमिट आहे ओतिरी ई थींदी आहे सियारे में पंहिंजो कवर कंदी आहे गर्मी में पंहिंजो कवर कंदी आहे त उन जो मां रंग बि हाणे ॾिठो मतिलबु वठी आई आहे त त उते त सुठो लॻे पियो पर घर में जॾहिं आंदो त घर में बि इलाही सुठो लॻे पियो लॉक बि आहे उन में कि भाई कंहिंमहिल ईअं खुलियल रहिजी वेंदी आहे फ्रिज त उन में हो भाॼियुनि जे रखण जो बि कुझु अलॻि ई इहो दॿो पैक आहे त ऐं साइड में ऐं अंडनि जो अलॻि सां आहे हो शरबतनि जो अलॻि सां आहे ठहियल ऐं ईअं जेका असांजा मसाल्हा आहिनि ऐं सुका रखी छॾिबा आहिनि त पैकिंग वारा जेका ईंदा आहिनि पंजाहु ग्राम वारा सौ ग्राम वारा उन्हनि जी शइ अलॻि ड्रॉ ठहियल आहे उन में इलाही मतिलबु फ्रूट जो बि ठहियल आहे हो नई नई शयूं अचनि तू त मूंखे इलाही मतिलबु उहा पंहिंजी फ्रिज वणी पहिरों मुंहिंजी पुराणी हुई टे सौ पैसठि लीटर हाणे असांजी ॿ सौ ऐं टे सौ चारि सौ वीह लीटर जी आहे त उन में मतिलब कि इलाही मूंखे वणियो आहे मथे बि बिल्कुलु जेको आइस जो आहे मां सिंगल डोर ई वरितो आहे डबल डोर बि हुयो पर मां सिंगल डोर वरिती आहे ऐं मूंखे इलाही मतिलबु उन में फ्रिज में इलाही सुख आहे ऐं इलाही इलाही आराम आहे मतिलबु मूंखे इलाही सुठी लॻी ऐं दुकानदार बि सुठो हुयो इलाही ऐं बिल्कुलु सही रेट ते मूंखे ॾिने डिस्काउंट बि मूंखे ॾिने त फ्रिज जी मतिलबु मूंखे इलाही सुठी लॻी उन जी क्वालिटी इलाही मतिलबु बढ़िया लॻो बर्फ जो बि ऐं फ्रूट जो बि मसाल्हनि जो बि ऐं भाॼियुनि जो बि अंडनि जो बि मूंखे मतिलबु हिकु त मेकअप जो बि थोरो सो नंढड़ो ठहियल आहे जी हुन में तव्हां पंहिंजी लिपिस्टिक रखो या फाउंडेशन रखो त इलाही मतिलबु सुविधा मूंखे लॻी चारि सौ वीह लीटर जी ईअं असांजी फ्रिज आहे ऐं मूंखे रंग बि पंहिंजी पसंदि जो मिलियो घर वठी आई आहे इलाही सुठी शइ आहे